हैलो ओह् असें बालन लैना अग्ग बालन ताहीं पंज क्वांटल आं पंदरां सौ पंदरां सौ ते साढ़े कन्नै आह्ले पंद्रहां सौ रपेआ देआ दे उत्थें असें अग्ग गै बालनी उत्थें असें केह् करना ठंड बड़ी ऐ यरो थोह्ड़ा सस्ता करो गरीबें दा बी सोचो नेईं यरो तुस साढ़ा बी दिक्खो थुआढ़े दराड़ न नेईं तां थुआढ़े थोह्ड़े औंदे लैने गी अच्छा ते फिर ठीक ऐ अस लेई लैगे साढ़े कोल न